سلائی کرنے کا بہت شوق ہے اور میں نے سلائی سیکھی بھی ہے اور میں نے کرتی بھی ہوں سلائی اور مجھے ہاتھ کا بنانا سامان بہت اچھا لگتا ہے اور میں نے خود سے ہی بناتی ہوں ایک دفعہ ایک دفعہ میں اپنے بھائی کو سویٹر بن کے دی تھی انہیں بہت پسند آیا اور اور اور مجھے بھی بہت اچھا لگا ہم ہم نے بھی بہت ہم نے بھی بہت اچھے سے بنا تھا ان کے لیے اور وہ پہنا انہوں نے بہت تعریف کی اور امی امی بھی بہت تعریف کیں ایک دفعہ میں نے بیڈ سیٹ بھی بنائی بیڈ سیٹ بنا پھر امی کو دی تو امی امی بہت تعریف کی سب کو دکھائی سب نے بہت اچھے سے تعریف کی اور اچھا بھی لگا ایک دفعہ میں نے میں جو بھی ڈیزائن دیکھتی ہوں میں خود سے بنا لیتی ہوں کیونکہ مجھے بنانا آتا ہے بہت اچھا لگتا میں نے بناتی بھی ہوں بہت اچھے سے اور اچھا بھی لگتا ہے میں نے بہت کچھ بناتی ہوں میں نے جس جس کا جس جس جس ٹائپ کا کپڑا دیکھتی ہوں میں خود سے بنا لیتی ہوں اور اچھا لگتا ہے جو بھی ڈیجائن دیکھتی ہوں میں بنا لیتی ہوں اور مجھے بنانا بہت اچھا لگتا سلائی کڑھائی اچھی لگتی ہے میں نے میں نے تکیہ غلاف پہ بھی کڑھائی کی ہوں بیڈ سیٹ پہ کڑھائی کرتی ہوں جس ڈیجائن کا میں نے کڑھائی آتی ہے میں نے کی ہوں اچھی لگتا ہے کڑھائی کرنے میں ایک دفعہ میں نے ایک دفعہ میں نے اپنے دوست کو تکیہ غلاف تکیہ غلاف گفٹ کی تھی انہوں نے بہت تعریف کی اچھا بنا ہوا تھا سب نے تعریف کی کہ کیسے بناتی ہو بہت اچھا لگتا ہے اور بنانا اچھا لگتا ہے میں نے بنائی وہ دیا اور کئی دوستوں کو میں نے ایسے ہی ایسے ہی تکیہ کا غلاف بنا کے دی ہوں انہوں نے سب نے تعریف کی ایک دفعہ میں نے اپنی میرے چاچا کی بیٹی کو ایک بیڈ سیٹ بنا کے دی انہوں نے دیکھی انہوں نے بھی بہت تعریف کی اچھا لگا ہاتھ کا بنا ہوا کچھ زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اور اور نیو ماڈل کا بھی لگتا ہے اچھا لگتا ہے بنانے میں ہم ہم نے بنائی اور ویسے بھی ہم نے بہت بہت چیزیں بنائی ہیں نیو نیو ماڈل کا ہاتھ کا بنائی ہوں کڑھائی کر کے اور سل سلائی بھی کرتی ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے میں جس ٹائپ کا دیکھتی ہوں ترنت سلائی کر کے پہن لیتی ہوں اور اچھا لگتا ہے میں نے ایسا بہت سارا بنایا ہے اور میں نے نیو نیو ڈیجائن کی میں نے شلوار بناتی ہوں بچے کا کپڑا دیکھتی ہوں تو وہ بنا لیتی ہوں اور جس طرح کا کرا کڑھائی دیکھتی ہوں ڈیجائن دیکھتی ہوں ٹیبل پر رکھا ہوا بنا لیتی ہوں تکیہ کا غلاف بنا لیتی ہوں بیڈ سیٹ بنا لیتی ہوں ایسی بہت کچھ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے اب بنا لیتی ہوں ہاتھ سے دیکھ کر اور ہر طرح ڈیجائن کی بنا لیتی ہوں اور ڈیجائن بنانا اچھا لگتا ہے مجھے ہاتھ کی وہ زیادہ ہی اچھی لگتی ہے ہاتھ کی بنانی اچھی لگتی ہے اور میں نے بنائی ہے بہت کچھ اور اچھا لگتا ہے سلائی بھی کرتی ہوں اور کڑھائی بھی کرتی ہوں دونوں بہت پسند ہے امی امی کو بھی کانفڈینس ہے بولتی ہے بہت اچھا ہے اچھی ہنر ہے اچھی باتیں بناتی ہو سب سب نے تعریف کی دیکھی تو بہت اچھا ہے ہاتھ کی کڑھائی بہت اچھی ہے سلائی بھی آتی ہے اچھی بات ہے اور میں نے کرتی بھی ہوں جس طرح دیکھتی ہوں اس طرح کا کر لیتی ہوں ہر طرح کا کر لیتی ہوں اچھا لگتا ہے